नमस्ते मैम येस मैम कितने लोगों के लिए चाहिए आपको हाँ मैम है अभी हाँ मैम मिल जाएंगे मैम सुविधाएँ जैसे आपको वॉशरूम में गीजर मिल जाएगा और रूम्स में आपको ए सी मिल जाएगी येस मैम ए सी रूम इसके अलावा मैम आपको स्लीपर्स मिल जाएंगे रूम्स में आपको ब्रसेस मिल जाएंगे शॉप्स मिल जाएंगे आपको उसके अलावा शावर्स भी है अपने इस रूम में येस मैम येस मैम येस मैम मैम आप एलेवन ओ क्लोक नाइट में उससे पहले आप कभी भी चेक इन कर सकते हो हाँ सुबह का तो आप कभी भी कर लो सुबह तो कोई दिक्कत नहीं है पूरे दिन खुला है अपना रात को मतलब लास्ट है आपको रात ग्यारह बजे तक कर सकते है हाँ आप अभी आ जाइए कोई दिक्कत नहीं है नहीं मैम ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बताया है वह मिलेगा उसके अलावा आपको जैसे तो अपने होटल में रूफटॉप लौन भी है येस मैम उसके ऊपर बैठ कर आप खाना वगैरह खा सकते हो अपना पार्टी कर सकते हो हाँ और आपको नाइट पार्टीज़ के लिए हम बार भी दे देंगे मतलब बार भी है येस मैम मैम बार का टाइम जो है वो नाइट में रात को साढ़े नौ बजे से और आपके सुबह पाँच बजे तक ओपन रहता है वह हाँ मैम पानी की बोतल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे उसके अलावा खाने के लिए हमारे रेस्टोरेंट भी हैं होटल का आप चाहें तो उससे खाना मंगा सकते हैं येस मैम आप जैसा आपको चाहिए आप को वैसा बता दीजिये कूक्स को हमारे को आपको वैसा खाना ला के दे देंगे मैम वह जैसे जैसे हमारे पास गेस्ट आते हैं उनके जो बोलते है हम वह बना देते हैं येस मैम नहीं मैम आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप खाने का ऐसा नहीं है की हमारे रेस्टोरेंट से ही मंगाएँ आप अगर बाहर से कहीं कुछ और खाना चाहते हैं वह भी मंगा के खा सकते है आप येस मैम हो जायेगा आपके नाम बता दीजिए मेरे को या आप व्हाट्सअप कर दीजिए मैं आपकी यहाँ एंट्रीज कर लेता हूँ